नमस्ते मैम जी मुझे गाड़ी चाहिए टू मुझे मुझे टू वीलर चाहिए हाँ हाँ तो कित कितने पर कितने का रेट है कितने तक मिल जाएगी हाँ हाँ हाँ टू वीलर चाहिए जैसे होंडा साइन हो हाँ हाँ अच्छा लोन पर भी मिल सकती है

अच्छा अच्छा अगर मैं दो चार दस किलोमीटर चलाऊँ तो कितना तेल कितना अवरज देगी अच्छा

चलेगी बढ़िया ना अच्छा अच्छा हाँ गरांटी गरांटी रहती है ना

अच्छा और अगर मैं बुलेट लूँ तो वो कितने की पड़ेगी तो जद महंगा है हाँ हाँ हाँ बुलेट बुलेट ज़्यादा महंगा मिल हाँ हाँ अच्छे हाँ हाँ मुझे होंडा शाइन चाहिए मुझे इस्पोर्ट बाइक चाहिए हाँ इस्पोर्ट बाइक चाहिए वह कितने की पड़ेगी वह भी आपके पास है वह वह वह कितने की पड़ेगी स्पोर्ट बाइक

अच्छा अच्छा अवरेज बढ़िया देगी ना अच्छा अच्छा इसके मतलब आपका यहाँ एजेंसी है अच्छा अच्छा चलो ठीक है तब फिर चलो तब बाद में मिलते हैं तब फिर अच्छा ठीक